पुस्तकां भायर हांव भांगरभूंय दैनीक सनातन प्रभात गोमंतक तरूण भारत ह्या पेपरांचें वाचन करता त्याच प्रमाणे ह्या पेपरांनी हांव पत्र लिखाणय करता पत्र लिखाण करतासतना जे स्वातंत्र्य झुजारी जावन गेले तांच्या विशयक जास्त करून करप जाता तशेंच कांय आध्यात्मीक विशयांचेरय करप जाता जातुंतल्यान आतांच्या पिळगीक एक बरें गिन्यान मेळचें धर्मशास्त्रा विशीं गिन्या गिन्यान मेळचें आनी जे आमचे स्वातंत्र्य झुजारी जावन गेले तांचे गूण ह्या युवकां मद्दे निर्माण जावचे हो उद्देश आसता